की हाल चाल सर हँ हँ सर रूम तीन चारि तरहक रूम छै सर अहाँकेँ देख लिऔ तखन जेना जे विचार हुए तीन चारि तरहक रूम छै ए सी छै बिना ए सी छै आओर आओर छै एकटा नोर्मल बला छै एकटा मतलब सबसे लो क्वालिटी बला छै जेहन हुए सब ठीक छै ठीक छै ठीक

रेट सर सबके अलग अलग छै हँ तऽ नन ए सीके सर कम से कम अहाँकेँ पड़ि जायत पन्द्रह हजार हँ हँ हँ हँ हँ सर कम्पनीके तरफ से जे छै अपन भऽ जायत जेना जे छै होटलके हिसाब से से सब मिलाके कूपन कोड होइत छै कोड हिसाब से होइत छै कोड हिसाब से होइत छै सर तऽ कोड लागल छै अच्छा सर से भऽ जेतै अहाँकेँ कम बेसी ओहिमे रहिते छै ओ हम अपना दिशसँ नहि बता सकैत छी जी सर हम मैनेजर छी लेकिन कोड जे लागल रहैत छै सर जे होटलके अथी छै सर ओकरा ओएहमे रहैत छै लागल ऑनलाइन पेमेंट रहैत छै ने सर सर भऽ जायत जे अहाँ नोर्मल जे रेट कहलहुँ ने सर ओहिसँ किछु कम रहतै सर दू तीन हजार कम दू तीन हजार डिस्काउंट भऽ जायत हँ सर दू तीन हजार दू तीन हजारके डिस्काउंट रहैत छै ओहिमे ठीक छै सर तऽ ओ सबसे कऽ सकैत छी ओएहमे इंक्लूड भऽ जेतै जी अच्छा अच्छा सर चलू देखा दय छी अहाँकेँ रूम सब पे कयली सर हइयाँ ई ई रूम छै एकटा ई भऽ गेलै आओर एहिमे अहाँकेँ बहुत सब सुविधा भेट जायत मतलब बेडो छै एकर सर नीक क्वालिटीके छै आओर पूरा बाथरूम किचन सबटा एक रङ्ग छै पूरा जते अहाँकेँ सुविधा बला जे व्यवस्था छै सब ओहिमे भेटत इएह बला लऽ लिअ सर एकर ओएह रेट जे बतयने छी ओएह पड़त हँ हँ बिजलीके अहाँकेँ बिजली सबके कोनो ई नहि दिक्कत उक्कत रहत पावर टाइम जते यूज करबाके अइ बिजली नहि नहि बीच बीचमे जेनेरटर व्यवस्था छै

एहिसँ स्टैंडर्ड रूममे सर रेट रहत बढ़ल पाँच हजार ओहिमे सर जी सर आगू चलिऔ सर एहिमे एहिमे सर स्टैंडर्ड क्वालिटीके टाइल्स बगैरह सब किछु किछु लागल छै अहाँकेँ फैसलिटी पूरा भेटत एयर कंडीशनके आओर एहिमे टी भी आओर जते तरहक यूज करैत छियै इलेक्ट्रॉनिक सबटा छै किचनमे वयवस्था सबटा छै आओर बहुत तरहक सुविधा भेटत बाथरूम सबटा स्टैंडर्ड क्वालिटीके छै सर ई लेबऽ चाहैत छियै तऽ एहिमे अहाँकेँ बढ़िआँ डिस्काउंट छै अखन एहिमे सर अहाँकेँ डिस्काउंट भऽ के दू हजार सर नहि एहिमे डिस्काउंट रहिते नहि छै लेकिन तहन अहाँ आयल छियै तऽ अहाँकेँ भेटत अलग से हमरा दिशसँ एहिमे कूपन कोड नहि छै हँ नहि नहि नहि नहि सर एहिमे हम अहाँकेँ हम अपना दिशसँ अहाँकेँ जे भऽ सकतै से हम बढ़िआँ से डिस्काउंट कऽ सकैत छी ओहि बलामे सर कूपन कोड बला व्यवस्था छै ताहि दुआरे अहाँ जे कहबै ओहिमे जे हमरो सही लागऽ ताहि

सर तऽ हँ हँ हँ हँ सर मतलब भेट जायत अहाँकेँ रूम बुके रहत अहाँके हाथमे की रहत चाभी रहत चार्ज तऽ लगबे करत ने सर हँ हँ चार्ज रहतै ओकर लागल अच्छा अच्छासँ विचार कऽ लिअ ठीक ठीक ठीक ठीक छै सर